म्हाका चडशीं लोफी सोंग्स आवडटा जीं स्मूद आनी सुदींग आसतात सुदींग साउंड सोफ्ट म्युझीक आसता तीं सोंगां आवडटा आनी तेजे वांगडा रॅपूय आवडटा म्हाका रॅप गझल अशे आयकता हांव आनी म्हाजें आयकप चडशें स्पॉटिफायचेर जाता ना जाल्यार यूट्यूबाचेर जाता